हलो अमेजोन मूंखे हिकु सुठो मोबाइल खपे हे तव्हां मां तव्हांजे पेज में मोबाइल ॾिठा हुआ त मूंखे हिकु ॾाढो सुठो मोबाइल पसंदि में आयो हो तव्हां ॿुधाए सघो थी की विवो वाई ट्वंटी घणे आहे हिन मोबाइल जी कीमत घणी आहे हूंदी छो त मूंखे इहो मोबाइल ॾाढो सुठो थो लॻे ऐं तव्हां हिन मोबाइल में डिस्काउट बि त ॾींदा हूंदा त व्ह्हो त मूंखे इहो मोबाइल खपे और तव्हां मूंखे जल्द सां जल्द हिन मोबाइल जी क़ीमत ॿुधायो त मां ऑनलाइन ई घुराईंदसि छो त मूंखे जरूअत आहे मोबाइल जी ऐं मूंखे ॾाढो वणे थो विवो वाई ट्वंटी इन जा फंक्शन बि ॾाढा सुठा था लॻनि